ہمارے اسٹیٹ بہار میں نوکریاں کافی زیادہ ہی محنت کرنے پہ ملتی ہے اور یہاں کافی اور اس کے لیے کمپٹیشن ایگزام بھی نکالنا پڑتا ہے اور کافی زیادہ پڑھائی کرنی پڑتی ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گھوس دے کر کے فروتی کے رقم دے کر کے انہیں حاصل کرتے ہیں اور یہ غلط ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں کڑی سی کڑی سزا ملنی چاہیے کیونکہ بہت سارے بہترین اور ذہین قریب لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس قابل ہوتے ہیں بٹ انہیں نہیں ملتا ہے جو کہ کمپٹیشن ایگزام بھی نکال کریک کر لیتے ہیں اور انہیں یہ موقع نہیں دیا جاتا ہے اور جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اسے گھوس دے کر کے کلیئر کر لیتے ہیں اور یہ بہت ہی غلط بات ہے اور اس سے اس سے کافی زیادہ ہی ہمارے ڈسٹک کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ ذہن اور بہترین لوگ ہی ہمارے دیش کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں کی کمپنیاں بہت زیادہ ہی بہترین ہوتی ہیں جہاں کی ان پر ٹیکس وغیرہ لگتے ہیں اور ٹیکس لگنے سے ہمارے دیش کا جی ایس ٹی جی وائی پی وغیرہ بہتر رہ رہتا ہے اور کچھ چیزوں پہ ٹیکس لگانا غلط ہے اور کیونکہ انہیں غریب لوگ ایفورڈ نہیں کر سکتے ہیں اور ٹیکس کچھ چیزوں پہ ہٹا دینا چاہیے انہیں کمپنیاں بہت ساری ہیں کچھ فیک کمپنیاں ہا جو کہ خراب مال بناتی ہے اور کچھ اچھی کمپنیاں ہیں جو کہ ہمیں اچھے پروڈکٹس بنا کر دیتی ہے اور ان پروڈکٹس کا ہمارے